ضلع ناسک میں حکومت کی طرف سے کئی پالیسیاں نافذ ہیں جن کا فائدہ ضلع ناسک کے تمام ہی لوگوں کو ملتا ہے ان میں سب سے پہلے پردھان منتر شیام یوگی یوجنا آتی ہے بھارت حکومت کی ایک منظم کارروائی ہے جس کا مقصد بھارت کے غیرمستقل کام کرنے والے مزدوروں کو ایک پینشن منصوبہ فراہم کرنا ہے اس یوجنا کے تحت غیرمستقل مزدوروں کو جو بیماری یا عمر کی وجوہات سے کام کرنے کی طرف سے روکے گئے ہوں ان کو دیا جائے جاتا ہے ان کو بھارت سرکار کی طرف سے ہر طرف سے ایک معین شرح پر یومیہ ماہانہ پینشن دی جا جاتی ہے وہ اپنی عمر میں بھی معاشی مشکلات سے بچ سکیں اس کے بعد آتی ہے اندرا گاندھی نیشنل اولڈ ایج اسکیم یہ ایک بھا بھارتیہ حکومت کی پرانی عمر والوں کے لیے پینشن فراہم کرنے کی ایک منظم کارروائی ہے اس اسکیم کے تحت پینشن پرانی عمر کے لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی آخری زندگی کے دوران بےروزگاری اور معاشی مشکلات سے بچ سکیں یہ پینشن ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو کم درآمد والے ہیں ان کی عمر ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تیسری اسکیم ہے سسند آدرش گرام یوجنا یہ ایک بھارتیہ دو ہزار چودہ کی منظم کارروائی ہے جو شروع کی گئی تھی اس منصو اس منصوبے کا مقصد ہے کہ ہر پارلیمانی اراکین کو ایک ایسے گاؤں کو فراہم کی جائے جہاں ان کے لیے مثالی معا معاشرتی سماجی اور سیاسی معاشرت پیشہ وارانہ تصویر ہو اس منصوبے کے تحت مختار اراکین اپنے اختیاری مقامات کے تحت ایک گاؤں کو منتخب کرتے ہیں جو وہ اپنی اوقانیت کو بڑھانے کے لیے اپنے خصوصی مراکز پر دھیان دینا چاہ چاہتے ہیں